कपड़े धोने के लिए हम वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि अभी फ़िलहाल में अधिकतर लोग वॉसिंग मसीन का उपयोग करते हैं हालाँकि मैंं भी वॉसिंग मसीन का ही उपयोग करती थी पहले लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हुआ कि मेरे घर की जो वॉसिंग मसीन है वह खराब हो चुकी है तो कुछ समय से मैं तो कपड़ों को हाथ से ही धो रही हूँ अब हाथ से किस प्रकार से धोया जाता है यह तो मै कपड़े धोने के लिए एक पत्थर का उपयोग करती हूँ पत्थर क्या होता है कि रफ़ होता है जिस पर कि मैं अपने कपड़ों को घिस सकूँ पहले मैं कपड़ों को वह जो डिटर्जेंट होता है उसके घोल में डालती हूँ कुछ समय तक उसमें रहने देती हूँ फिर उसमें से निकालकर उस पत्थर पर रफ़ करती हूँ घिसती हूँ और घिसने के बाद फ़िर अच्छे से घिस कर उसमें जितनी भी दाग धब्बे गंदगी होती है वह निकल जाए उसके बाद उसे पेर कर सुखाती हूँ अगर आप वॉसिंग मसीन का उपयोग कर रहे होते तो उसमें भी आपको मेहनत तो लगती चाहे थोड़ी ना बहुत जैसे कि सबसे पहले आप वॉसिंग मसीन को साफ़ रखो हमेशा इसके अलावा वॉसिंग मसीन को ऑपन करो उसमें आप पानी डालो डिटर्जेंट का घोल डालो कपड़े डालो फिर वह घूमेंगी कपड़े धोएगी उसके बाद आप उसमें से कपड़े निकालना है ड्रायर में डालने कपड़े सूखने के लिए उसके बाद ड्रायर से निकालने के बाद आपको कपड़ों को थोड़ा बहुत सूखने के लिए डालने ही पड़ेगा भले वह कितना ही पेर कर निकला दे क्योंकि वो थोड़ी सी नमी उसमें रह ही जाती है उसके बाद आपको वॉसिंग मसीन को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने वॉसिंग मसीन को साफ़ नहीं किया तो वह आपकी वॉसिंग मसीन हो जाएँगी खराब तो कोई मतलब नहीं रहता मेरी हो चुकी है तो वॉसिंग मसीन को साफ़ करना पड़ता है पूरी तरीके से तो हालाँकि मेहनत तो लग ही जाती है अब बात करें कि हम अलग अलग मौसम में कपड़े कैसे सुखाते हैं तो जो अपन रोज डेली कपड़े पहनते हैं डेली वीयर उनको तो अपने को रोज़ धोना पड़ता है या फिर हफ्ते में अपन दो दिन धो लिये लेकिन जैसे कि अधिकतर जो घर के मुख्यतः कपड़े होते हैं जैसे ब्लैंकेट रजाई वगैरह इनको धोने के लिए तो मैं गर्मियों का मौसम ही पसंद करती हूँ क्योंकि ठंड में मुझे धोने का बिलकुल मन नहीं होता गर्मी में क्या होता है सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं कोई इसमें यह दिक्कत नहीं जाती है बारिश के मौसम में तो मैं कपड़े धोने से बहुत बचना पसंद करती हूँ और बारिश में अगर बात करें सुखाने के लिए तो हम लोग तो अधिकर पंखों का ही उपयोग करते हैं फ़ैन जो होते हैं तो घर में कपड़ों को लटका देते हैं जितना हो सके उतना पेर के और पंखों से सुखाते हैं गर्मी में तो कोई बात ही नहीं बाहर डाल दो एक घंटे में सूख जाते हैं कपड़े क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ठंड में भी सूख जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि ठंड में भी अपने को शाम तक लग जाती है तो मैं अधिकतर कपड़े सुखाने के लिए या फिर कपड़े ज़्यादातर धोने के लिए गर्मी के मौसम का उपयोग करूँगी और हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि बहुत सारा पानी बर्बाद ना करें वैसे तो हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए पर मेरे घर में क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा सुविधा है तो मैं पानी की बचत तो नहीं कर पाती क्योंकि मुझे उस पानी उपयोग करना ही होता है जितना ज़्यादा हो सके उतना उपयोग करना होता है तो मैं उस पानी को जितना से ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सकें उपयोग करती हूँ